नमस्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा ऐ तो में तुसेंई सनाना चांह्दां कि मतलब जेह्के इलैक्ट्रसिटी होंदी बिजली होंदी साढ़ी करंट कोला तुसें मतलब बचियै रौंह्ना चाहिदा ठीक ऐ मतलब कोई बी बिजली आह्ला कम्म तुसें करगे तारां तूरां जोड़न आह्ला घर मतलब कोई बल्ब लाह्गे किश बी लाह्गे तां तुसें मेन चीजा दा ध्यान रखना कि बिजली चला दी निं होऐ ठीक ऐ बगैर थुआढ़े कोल सेफ्टी दे अगर थुआढ़े कोल कोई पूरा समान निं होऐ ओह्दे बगैर तुसें मतलब बिजली गी लग्गना निं क्योंकी रिस्क होंदा एहदे च कोई एह्दे नै कोई जोर निं होंदा ऐ केईं बंदे जोरै न इसी कंट्रोल करदे अपनी पावर कंट्रोल निं होंदी ऐ ठीक ऐ हमेशां जि'यां बी बिजली दा कम्म करना होऐ तां मतलब ध्यान कन्नै करना की मतलब पूरा मतलब थोआड़े कोल ऐक्यूबमैंट जेह्के थुआढ़े कोल समान थुआढ़े कोल पूरा ऐ कि नेईं बचने आस्तै जां पिच्छूं दा बिजली पैह्लै कट्ट करी लैनी तैह्लूं अग्गै अपनी जो बी कारवाई जो बी कम्म करना उसी करना लेकिन मतलब बड़ी सावधानी बरतनी फ्ही तुसें अगर बिजली दे रिलेटड किश बी कम्म करना